ओइ ओइ सार जोंहाथ' बर' रावा आसामनि सरकारि लोगो राव जाहैबाय दा नोंथांमोनहा लोंनाय जानाय सम

मा माबायदि बाहायो नोंस्रा नोंथांमोनहा अफिसफ्राव

औ औ औ औ औ हायो हायो बे हाग्रा बंग्राफ्रावबो बाहायनो हायो नङा होम्बा हायो हायो हायो हायो बे पुलस्थब मोनहाबोथ' रायलायनो हायो बे बे गुदु गुदुआ हायो हायो हायो हायो गिदिं गिदा गैया होनाहो हायो रा बे हाग्रा बंग्राफ्रावबो हायो बारि खना खनाफ्रावबो हायो

हायो हायो हवाइ दु इउ के होनला बायनो हायो दे दे दे